आमच्या गोंयांनी फेस्त जाता तेन्ना आमचे शाळेंतले भुरगे खंयचेय वेवसायांत लोक आशिल्ल्यानी तेंचे माय पायचे वेवसायाचेर ती एडवर्टीजमेंट करता ती दर एक जाण आपणाचे फॅमिलीच्या बाराक फोटो काडून फेस्ता दिसांनी लायता आनी सांगता की तांची फॅमिली कसले वेवसाय करता आनी ते कशें तरेन लोकांक आदर पावयतले ते आनी गोंयचो लोकूय केन्ना केन्ना रिक्षांत लावड स्पिकर घालून आपणाचे वेवसायाची चर्चा करीत वयता आनी लोकांक कळवून दिता की तें कसलें काम करता